बच्चों को टेक्नलॉजी जैसे मोआइल से कैसे बचाएँ उससे बच्चे को बचाना चाहिए टेक्नलॉजी के भूत सारे हानिकारक हैं सारे हानिकारक हैं उसके परिणाम बुरे होते हैं बच्चा जो है सो है उस पर मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उससे से बचाकर के रखना चाहिए हमको अगर नहीं बचता है तो आज के दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाता है बच्चा बच्चा खराब हो जाता है न अब जो है सो इसलिए टेक्नलॉजी के मामले में बहुत बच्चा बर्बाद हो रहे हैं उसमें जो है सो क्या कहते हैं यह बच्चे को मुबाइल टी वी वगेरह से बचा कर रखना चाहिए टी वी देखेगा और धराम धुरूम मारेगा तो ती वी से ही बचना चाहिए टेक्नलॉजी से बच्चे को हम कैसे बचाकर रख रहे हैं इस्स पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए बच्चा जो है सो इसमें ज़्यादातर भागता है भागाने के क्रम में उसको देखता है और बर्बाद होना शुरु हो जाता है मोबाइल है मोबाइल तो सरकार को चलाना ही नहीं चाहिए मोबाइल से काफ़ी नुकसान हो रहा है बच्चे को बच्चा जो है वह मोबाइल के युग में देखते देखते एक दम बर्बाद हो रहा है पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा मोबाइल पर ही लगा रहेगा मोबाइल जो है सो टी वी है उसमें भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मोबाइल पर जाएगा त गार्जियन तो तंग तवाह हो जाता है लेकिन उससे हम लोग मने बचाकर रखते हैं बच्चे को टी वी घर में है किन फिर भी ताला मारकर रखते हैं मुबाइल है मोबाइल देते ही नहीं हैं बच्चे को बच्चा जो है सो मोबाइल से भी खराब होता है टी वी से ही खराब होता है और कुछ नहीं चाहिए उसको मुबाइल और टी वी आज के युग में सब से बर्बाद करने का स्थान वही है मोबाइल और टी वी से बचाकर गार्जियन रख लिया तो बच्चा आगे बढ़ता है और टेक्नलॉजी से फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं उसको देखकर मोबाइल को देखकर वैज्ञानिक बन सकता है लेकिन मुबाइल वह अच्छी चीज़ नहीं देखेगा वो बुरा चीज़ ही देखेगा बुराईम बुरा देखते देखते वह काफ़ी बर्बाद हो जाता है अब कहा जाए जो मुबाइल से हानि भी है तो फ़ायदा भी है मोबाइल देखकर अभी जैसे मोबाइल पर स्कूल की पढ़ाई हो जाती है वह सब फ़ायदे हैं घर बैठे मोबाइल पर पढ़ते रहिए लिखते रहिए यह सब भी फ़ायदा है टी वी पर भी पढ़ाई लिखाई होती है यह सब है